आं म्हाका सांग कांद्याचो रेट कितलो वाडला सद्द्याक आवोय चडूच वाडलो सो दिसना आं आतां तो किद्या वाडलो तो इतको कांद्या रेट आं आनी तोमाट कश किलो आं आनी भाजी भेंडे बी कसली भाजी आसा आं आनी यें किलोक कितले कांद्याचे के एक किलोक कितले आं साठ रुपया खुबूत म्हारग जाले आनी म्हाका कांदे टोमाट बटाट चिली मागी थोडी भाजयो बी यें भाजी ह पूण म्हाका प्रायज बी आतां तुमचो वाडला म्हणटकी हांव आतां कशें पयशे बी वाडला मगे आतां ते पयशे कितें कमी करून दिवचे ना म्हणजे कितले अशे म्हणजे फिफ्टी फायफाक तूं किलो म्हणटा तुका किलो फिफ्टी फायफा जाल्या हांव आतां म्हाका जाय जाल्या पांच किलो आमचें फंक्शन आसा म्हाक पांच किलो जाय पांच किलो कितले जातले हॉय म्हाका मातशी कॅलकुलेट कर आनी पांच किलोचे कितले आता तें सांग कळ्ळें हांव तुका मागीर कॉल करतां आनी बरें जाया तितले म्हणजे तूं पय कितके जाता आनी हांव तुका सगले म्हाजे हिशोब कोरून धाडटा म्हणजे म्हाका कितें कितें जाय तें मातशे प इतले वाडला प पयशे ते मातशे कमी करून दी बरें दोवरता